جی جی آپ کو سوئٹ شاپنر سے بات ہورہی ہے جی مل تو جائے گی لیکن ابھی ابھی تو نہیں ملے گی ابھی مطلب آپ کو کب چاہیے کت کتنا چاہیے اوہ اچھا ٹھیک ہے کل چاہیے آپ کو جی جی کل مل جائے گی آپ کو جتنا آپ چاہیے آپ کو مٹھائی جتنا چاہیے اتنا آپ کو مل جائے گی اور جی جی جی اچھی مٹھائی ملے گی آپ کو جی جی جی جی بالکل اچھی ہوگی مٹھائی اور کتنا آپ کو چاہیے جی جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے لڈو تو ہم دے رہے ہیں دو سو روپے ہے اور کچھ کم کریں گے نہیں دو ہی سو ہے تو دوسو لگائیں گے اگر آپ کو آپ کو جو مناسب لگے جو آپ کو مناسب لگے اچھا ٹھیک ہے جو آپ کو مناسب لگے وہی آپ دیجیے ڈھائی سو چل رہی ہے اوہ نہیں دیکھیے میم ایک میں تو کم کرچکے ہیں دوسرے میں نہیں کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے کل آپ آکے لے جائیے اگر آپ کو زیادہ سخت ضرورت ہے تو ٹھیک ہے آپ اپنے مناسب دام لگا کے اور مٹھائی لے جائیے یہاں سے جی او